बे आं मोनसे दा जेन'बा आसामआव माखासे साख्रिफोर ओंखारगासिनो दंना बेफोरनि बागै एसे रायज्लायला बायनो हरदोंमोन एसे हानायबायदिखौ एप्लाय खालामनानै नायनायला बायजागोन नामा नोंलाय मा माखौथो खालामगोन ओमफ्राय एसआइनिया एप्लाय जाबाय नामा दा होमब्ला नों बानायोब्ला एसे खबर हरब्लानो जाबाय मानि बांद्राय मोजां मिथियाखै नालाय आंबो खबर मोनाखै होमब्ला खालायनायजागोन ने जायो जाया

पस्टआथ' गासिआव पस्टआथ' एग्रिकालचारनिखौबो एप्लाय खालामनायनानै दोनजागोन नामा होमब्ला नायनायसै खालामनाया खालामनांगोन मोनसे एग्रिकालचारनियाबो खालामजागोन खोमा नोंबो खालामखागोन दा दे होमब्लालाय एसे जेनेबा डेट सौफैथारब्ला मोजां खिथा हरब्लानो जाबाय

दे होमब्लालाय